फोटोके जे छै देखियौ फोटो जेना कोइ तीर्थे गेलै बहुत दूर गेलियै फोटो लोग घीचके लेने आबै छै कि फलना समान फलना चीज जे फलना जगह हम देखलियै ओ घरमे आनि कऽ ओ फोटोके राखि देलियै मानि कऽ चलू कोइ घरमे बहुत दिन बुढ़ा रहै कोइ गुजरि गेलै ओकरो फोटो घीच कऽ राखने छियै किछु दिनके बादमे ओ फोटोके अगर नजर आबि जाइ छै तऽ याद आबि जाइ छै कि फलना चीज फलना जगहके ई फोटो हमर छियै ई सब ई सब खियाल करैके चीज छियै लोक बहुत तीर्थ जाइ छै फोटो घीच कऽ लाबै छै या वहाँ से मूर्तिए लऽ लाबै छै घरमे राखै छै या फोटोओमे घीच कऽ राखै छै तऽ फोटोके बहुत दिन पर लोक यादगारीके लिए राखै छै आओर देखै छै करै छै ओकरा कि हम फलना जगह गेलियै फलना जगहके फोटो छियै फलना तीर्थ के छियै फलना भगवानके छियै तऽ ई सबके चीजके देखैके लिए यादगारीके लिए लोग घरमे फोटो घीच घीच कऽ राखै छै आब कोइ माइए बाप छै बूढ़ा भए गेलै गुजरि गेलै तऽ लोग ओकर फोटो घीच कऽ घरमे राखलकै कभी ओकरा होइ छै नहि होइ छै बहुत आदमी करै छै कि रोज पूजे करै छै ओकर फोटोके देख कऽ हमर मैआ छियै बाप छियै पूजा करै लागलै ओकर पूजा रोज ओ करै छै राखै छै ओकरा देखै छै यादगारीके लिए कि हमर ई फलना छियै फलना समयमे डेड करलकै आज तक छै हमर घर मे